ہیلو سر آپ اولا کسٹمر کیئر سروس سے بات کر رہے ہیں سر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے غازی آباد سے دہلی جانے کے لیے اولا ایپ سے ایک کیب بک کی تھی اور پیمنٹ میں نے آن لائن کر دیا تھا جو کہ پانچ سو روپیے بنا تھا سر مجھے کسی وجہ سے ٹیکسی کینسل کرنی پڑی کیونکہ مجھے اپنا جانا منسوخ کرنا پڑا لیکن ابھی تک میرا پیسہ میرے وال اولا والیٹ میں ابھی تک نہیں آیا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کب تک میرا پیسہ میرے پاس واپس آ جائے گا اور کتنا ٹائم لگے گا سر جلدی سے جلدی کروا دیجیے کیونکہ دو گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک میرے پیسے نہیں آئے پانچ سو روپیے تھے سر کیا کچھ پیسے کٹ کر آئیں گے اچّھا پورے پیسے آئیں گے تو سر جتنا جلدی ہو سکے میرا پیسہ واپس کر دیجیے میرے والیٹ میں تھینک یو سو مچ سر